हा नंढे नंढे उद्योगनि लाइ सरकारि ॾाढो कुझु करे रही आहे नंढे नंढे उद्योगनि में बैंक नंढो नंढो लोन कर्ज़ो ॾिए थी पई उन में छूट बि ॾिए थी पई नंढे किसाननि लाइ बि खेती करण लाइ कर्जो ॾिए थी कॾहिं कॾहिं त उन खे माफ़ बि करे रखंदी आहे महिला उद्दोगनि खे बि ॾाढो बढ़िया सां सरकारि वधाए रखियो आहे उन्हनि खे बि सहुलितियूं ॾिए थी पई घणी तरीक़े जूं आहिनि सिलाई करणु ॿियां दुकाना करणु सभिनि लाइ उन्हनि खे बि ॾाढो बढ़िया थो ॾिए सरकारि हा असां बि वठंदा आहियूं कमु कंदा आहियूं त असांखे बि सरकारि ॾींदी आहे असांजे हिसाब जे कम जे हिसाब सां थींदी आहे ज़रूरत वरी हुन खे वापसि करे छॾंदा आहियूं साथ ॾींदी आहे सरकारि